हमरा घरमे गै छै गै पालैत छियै ओहिसभ पालयमे हम सभके फायदा होइत छै ई फायदा होइत छै गोबर दय छै गोबरसँ हमसभ जरना बनाबय छियै खाना बनबएमे काम आबैत छै आओर दूध दे छै दूधसँ हमसभ दूधके खाइत छियै मतलब मार्केटके दूध नहि लाबए पड़ैत छै की तऽ मार्केटके दूधमे केमिकल मिलल रहै छै एहि खातिर गै पालयमे फायदा बहुत छै हमसभ गाय पालय छियै तऽ दूध दय छै तऽ ओहि दूधसँ हमसभ कहिओ घी बना लय छियै अपन घरके दूध रहय छै तऽ घी तऽ शुद्ध घी रहैतछै तऽ खाइमे बड्ड नीक लागै छै बाहरके तऽ केमिकलए मिलायल रहैत छै तऽ ओहि पर भरोसा ओतए हमसभ नहि करय छियै गाय पालनाइ बहुत जरूरी छै हमसभके मम्मीसभ पालै छै ओकर पालयके लिए मम्मी ओकर खानाके लिए बाहर जाइछै ओकरा लऽ घास तरह तरहके घास जे खाइ छै गाय ओकरालऽ ओकरा लऽ ओ घास घास काटिके लाबैत छै ओकरा आबैत छै फेर घर पर छोटा छोटा काटिके ओकरा मिलाइके आटा मिलाइके नमक मिलाइके दे छै खायलऽ कि की अच्छा दूध दिअ कि हमसभ घरमे पूरा परिवार नीकसँ खाइ आओर एकगो भेले जेनाकि कुत्ता जानवर कुत्ता जानवर वफादार मानल गेल छै हमसभ सब गोटे रातिके सुति रहैत छी तऽ हमर अथी करयए रातिके हमर गेटपर बैठेए कोनो डकैती चोरसभ आबेए तऽ ओकरा पर ओ दौड़ल भौंकल तऽ ओ डरिके भागि गेल हमसभ देखलहुँ जाग जागि गेलहुँ देखलहुँ कि बात भेल छै तऽ हमसभ सोचलहुं ओह ओ शायद कोनो आइलि हेतए चोर या डकैत देखलक तैं कुत्ता भौंक रहल छै तऽ हमसभ फेर जाके सुति रहलहुँ